میری پسندیدہ مچھلیوں میں شامل ہے ریہو بام چائنا ریہو پتھرا چھوٹی مچھلیاں جھینگا مچھلی یہی سب مجھے پسند ہیں اور عام طور پر یہاں پر جو کھانے میں پسند کرتے ہیں وہ زیادہ تر چائنا ریہو ہی پسند کی جاتی ہے